आउ एहि क्रममे आगाँ पुनः एकटा प्रश्न सज्ञानमे आयल अइ कहैत छी जे आयल अछि जे शहरक तुलना देहातमे इसकुलक बारेमे यानि पढ़ाइके बारे बारेमे की कहब अइ इसकुलक संचालन इसकुलक व्यवस्था इसकुलक पठन पाठन शिक्षकक उपस्थिति अनुपस्थिति आ शिक्षकक संख्या एहि के सम्बन्धमे सम्भवतः ई प्रश्न द्योतक अछि आब एहि सम्बन्धमे हम कहब जे देहातमे रहनिहार जे लोक छथि हुनका शहरके तरफ ज्यादे जे छै से ध्यान आकृष्ट होइत छनि जे शहरमे बहुत तरहके व्यवस्था छै बहुत तरहके व्यवस्था के देहातमे खास कऽ अभावो रहैत छै शहरमे बढ़िआँ शिक्षक हेतै शहरके पठन पाठन बढ़िआँ हेतै शहरके इसकुल नीक हेतै शहरमे मेधावी यशस्वी शिक्षक लोकनि हेताह शहरमे हमरा देखरेख बढ़िआँसँ कयल जायत शहरमे हमरा बढ़िआँ ट्यूशन पढ़ेनिहार जे इसकुल या विद्यालयसँ अयलहुँ बादमे जे प्रॉम्प्ट करैत छथिन घरपर केओ शिक्षक तऽ हुनकासँ जे अतिरिक्त ज्ञान उपार्जन करैत छी ओ हमरा बढ़िआँ भेटत एहि तरहके मोनमे लोककेँ एहन अभिलाषा छै एहन जिज्ञासा छै एहि तरहके सोच छै जे देहातके बनिस्पत शहरक शिक्षा व्यवस्था देहातक शिक्षा व्यवस्थासँ श्रेयस्कर छै लेकिन हम एहि सम्बन्धमे कहब जे अपन जे माटि पानि अइ अपन जे खेत खड़िहान अइ अपन जे ज्ञान अइ सभसँ तऽ पहिने लोक मायके मूँहसँ चाहे ओ शहरमे रहैत होथि विदेशमे रहैत होथि या गामपर रहैत होथि पहिने तऽ शिक्षाके प्रथम ज्ञान मायके मूँहसँ होइत छै माये जखन हमर नामकरण करैत छथि माय हमरा खेलाबैत छथि ओ हमरा अपन नाम धऽ कऽ या हमरा बौआ आदि सम्बोधन कऽ कऽ हमरा बजाबैत छथि तऽ हम बजनाइ सीखैत छी प्रथम शिक्षाके प्रादुर्भाव मायके मूँहसँ मानल गेलए तऽ एहन स्थितिमे धीरे धीरे समयानुसार लोक बढ़ैए शिक्षित होइत जाइए आओर ओकरामे शिक्षाके विकास होइत छै ओ ज्ञानीके श्रेणीमे आबय लगैत छथि तखन गार्जियन ओ विद्यार्थी ईसभ अपना दिमागसँ चयन करैत छथि जे देहातक इसकुलमे पढ़ी देहातक हाइ इसकुलमे पढ़ी देहातिए क्षेत्रमे जे महाविद्यालय अइ ओहिमे पढ़ी या शहरमे पढ़ी एहि तरहके ओ जिज्ञासा रखैत छथि अपना आपमे जे हमरा लेल श्रेयकर कोन हैत कोन बढ़िआँ हैत जेहिठुन हम ज्यादे शिक्षा ली आओर ज्यादे शिक्षित होय आ कोनो तरहके कम्पिटिशनमे या कोनो तरहके नौकरी चाकरीमे या आगाँके जे कार्यक्रम यए ओहि सभमे हम शहरमे रहि कऽ कम्पिटिशनके फॉर्म भरब परीक्षा देब आओर सरकारी आदमी भऽ जायब गुणवान भऽ जायब गुणी भऽ जायब लोक हमरा नौकरी चाकरी भऽ जायत एहना स्थितिमे हम अहाँके शहरमे पढ़ी देहात क्षेत्रके बड्ड कम आदमी पसन्द करैत छथि आ शहरी क्षेत्रमे शिक्षा लेबयमे शहरके तरफ लोक पलायन करैत छथि आ शहरमे मुख्यतः एहन अवधारणा अइ एहन ओहि स्टुडेंटके गार्जियनके माध्यमसँ या स्टूडेन्ट यदि ज्ञानी छथि हुनकामे होशो हवास छनि तऽ स्वयं एहि चीजकेँ ओ बुझि जाइत छथिन कि नहि शहरेमे हमरा बढ़िआँ हैत हम ओहिठुन शिक्षित हैब ओहिठुन विभिन्न तरहके पत्र पत्र पत्रकारिताके अध्ययन करब पढ़ब समृद्ध लाइब्रेरी भेटत ओहिठुनसँ हम कोनो तरहके प्रायोगिक प्रतियोगी परीक्षा पास करब आ हमर जीवन उज्ज्वल हमर जीवन उज्ज्वल भऽ सकैत अछि